हैलो तुस फर्नीचर आह्ले बोला दे में बनाना हा डाईनिंग टेबल तुस घर आह्नियै नाप लैगे ओ जां नाप छाप लेई जाएओ आह्नियै घरै दा दिक्खी लैएओ कन्नै पैसे पूसे सनाई ओड़ेओ ऐं ऐं में चाहिदा मैरूम कलर दा हां ते भी पैसे पूसे बी सनाई ओड़ेओ फ्ही अच्छा अस दिक्खी लैगे ना आह्नियै उत्थें हट्टिया दिक्खी लैगे असें शैल बड्डा चाहिदा शैल शैल होऐ जेह्ड़ा लाने दे फ्ही सनाई लैगी तुसेंई अस औगे पैह्ले हट्टिया कैह्लू औचै अस कैह्लू हट्टिया अच्छा पंज बजे तुस हट्टिया गै होगे ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ